जी हाँ नमस्ते जी हाँ आपके यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं जी हाँ

हम बाहर से आएँ हैं हाँ कैसे मनाती हैं

जी हाँ

और और क्या क्या त्योहार करते है

जी हाँ जी हाँ और अच्छा मनाते हैं और रक्षा बंधन भी मनाते हैं

जी हाँ

जी अच्छा और मेला कैसा यहाँ लगता है मेला यहाँ कैसा लगता है जी हाँ

हाँ हाँ जी नमस्ते